नमस्ते भैया आ एक प्लाट चाहिए था लखनउ के आउटर में क्या एक दोस्त है बता रहे थे कि आप कोई प्लाट यहाँ बेच रहे है तो हमने सोचा ऑनलाइन क्या कैसा है आपका प्लाट आउटर में है लखनऊ में क्या आप सिटी में ही है आउटर में ही चहिए था तो कितना वाइड है आपका वो प्लाट कितने बाई का है तीन बटे पंद्रह का है उसका लम्बाई से चौड़ाई कैसा है क्या चीज का है कैसा बीस है सर जी जी तो आउटर में लखनऊ के आउटर में ही है ना जमीन आपकी जी जी तो एक थे हमारे परिचय के वो बता रहे थे कि हमारे एक मित्र है वो उनकी लखनऊ के आउटर में जमीन है शायद वो अपना प्लाट बेच रहे हैं उसी सम्बंध में हमने सोचा आपको कॉल कर ले हमारे परिचय के है तो ये सब जी जी क्योंकि हमको लखनऊ के आउटर में ही चाहिए था इसलिए हमको आपको आपसे बात करना पड़ा तो आप बताईए कैसे आप अपना जमीन को क्या रेट कर रहे है दोनों जो हमारे आज उनसे बात हुई थी जो हमारे परिचित थे भैया वो तो बता रहे थे कि इतने दाम में नहीं है हमारे पैसे अगर थोड़ा कुछ कम हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमको भी लेना है अगर किसी को लेना रहेगा तो तो हम आपको बात बताएँगे न आप इधर है तो आप कुछ का आपका रिलेशन हमारे साथ जुड़ेगा अच्छा हो जाएगा हम बता देंगे भैया की जमीन थी उन्होंने हमको जो तो कुछ अगर कम हो जाएगी तो हमारा आपका व्यवहार जो रहेगा एक अलग लेबल का तब रहेगा सम्बन्ध हमारा जो बजट है भैया जी तीस लाख तक है आप चालीस लाख बोल रहें हैं अगर कम्परीजन करेंगे तो दोनों का अच्छा हो जाएगा अगर आप विस्तार से करेंगे तो लेकिन आउटर में चाहिए भैया तो भैया जी हमें आउटर में उतना

हाँ तो हमकों फी फिर न लम्बाई चौड़ाई के साथ में चाहिए एकदम जो है ताकि जो हमारा बेस्ट वो रहे ताकि सूटेबल रहे हमको ताकि फिर दिक्कत न हो ठीक है हम देखने तो आएंगे आप बता दीजिए आपका जो एड्रेस है हिसाब से हम चलें आएँगे और अपना नंबर आपका नंबर यही है

नमस्ते नमस्ते